मोब्लिब गोनां आइजेंफोराथ' बेफोरनोसै दानि जुगाव ग्रेन्डार थाबाय बिदिनो फ्रि जुइसार थाबाय ओमफ्राय माबाफोर थाबाय फ्रिज फोर थाबाय बिदि आरो माइख्र' अभेन फोर थाबाय केक थेकफोर बानायनोबाबो जेनबा माइख्र' अभेनावनो होयो दानिया आरो बाथोन बुथुनफोर बानायनोबाबो बाथोनफोर बानायबाबो ग्रेन्दडाराव होबाय अनला अनबाबो माबायाव होबाय ग्रेन्डाराव होबाय आरो जि सुनोबाबो वासिं मेसिनाव होबाय बेफोरनो आरो दानिया गासिबो बिदिनो मोब्लिब मोब्लिब गोनां आइजेंफोरखौ बाहायनाय जायो आरो दानि दिनाव बांसिनानो आंथ' मालाबा गिबावोसो अखाफोर खोरोमबा माबा सावनो गिबावोसो माबाफोरखौबो ग्रेन्डार फोरखौबो बाहायनो गियो आरो ओमफ्राय माबाफोरखौ इनभार्टार रफोरखौथ' गिसिनबावो आं अखाफोर खोरोमबा गावो होननायखाय गियो आं गोदोनाथ' जोंना अदाबावसो सङोमोन जि अखाफोर हाबाथ' जे उखुन्दै लुन लुन खुनोसै मेगनानो मोदै गजोबनानै बुथेजोबनोसै मालाबा नायनो हालायलायला दै सारनांसै बिदि जायोमोन आरो गोदोनि दिनावथ' जोंना बनजोंसो सङोमोन नालाय बिराद खस्थ'मोन आरो दानि दिनावथ' खस्थ'वानो गैला गासिबो इजियै जाजोब्बाय दानि जुगाव खस्थ'वानो गेलियानो होनजायो जेनबा बाथोनफोर देबाबो ग्रेन्डाराव होबाय अनलाबाबो देनांला ओमफ्राय जुइस फोर लोंनोबाबो माबा जुइसाराव होबाय बिदि जोबमोन आरो दानि जुगाव बिदि जाजोब्बाय आरो गोदोनि बादि एथ' कस्थ' खालामनांला बेनोसै